جی ہاں وقت كے ساتھ زبان بدل جاتی ہے وہ ایسے كہ جب ہم كوئی زبان بولتے ہیں اور ہماری اس زبان كے علاوہ دوسری زبان بولنے والے بھی ہمارے آس پاس دوسری زبانوں كا استعمال كرتے ہیں تو ہم ان زبانوں كو سنتے ہیں اور سننے كے بعد بہت دفعہ ہمیں ایسا لگتا ہے كہ ان كی بولی گئی زبان یا جو زبان وہ لوگ بولتے ہیں وہ ہماری زبان كے بالمقابل زیادہ اچھی ہے اور لوگوں كو ایسا لگتا ہے كہ وہ زیادہ فصیح اور بلیغ زبان ہے تو لوگ ان زبانوں كا استعمال كرنے لگتے ہیں اور اپنے روز مرہ كے بول چال میں ان زبانوں كا استعمال كرنے لگتے ہیں اور پھر اس سے ایک تبدیلی اور دوسری تبدیلی ہم یہ بھی كہہ سكتے ہیں اس طریقے سے كہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم جو بات چیت كرتے ہیں تو ہماری زبان اتنی فصیح اور بلیغ نہیں ہوتی جتنا كہ ہمارے بڑے ہو جانے كے بعد كتابوں كو پڑھنے كے بعد ہم جو زبان میں بولتے ہیں جس زبان كا ہم استعمال كرتے ہیں تو اس زبان میں ہمارے فصاحت و بلاغت كا جو لیول ہوتا ہے یا جو درجہ ہوتا ہے وہ ہماری پچھلی پچھلے دنوں كی بولی گئی زبان سے زیادہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہمارے زبانوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ہم یہ بھی كہہ سكتے ہیں كہ بہت سارے لوگ وقت كے ساتھ ساتھ جب انہیں ایسا لگتا ہے كہ وہ جو زبان بولتے ہیں یا جسے استعمال كرتے ہیں اس كے علاوہ انہیں كوئی اور زبان بھی بولنی چاہیے تو بہت سارے لوگ انگلش سیكھتے ہیں اور بعد میں وہ انگلش میں بات چیت كرتے ہیں تو جب دو زبانوں كا آپس میں اختلاط ہوتا ہے تو ایک تیسری زبان جنم لیتی ہے تو ہم یہ كہہ سكتے ہیں كہ اردو كے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ انگلش الفاظ كا بھی استعمال كرتے ہیں تو ایک تیسری زبان یعنی كہ جسے ہمارے یہاں ہندوستانی زبان بولی جاتی كہا جاتا ہے جس میں ہندی اردو اور انگلش تینوں تینوں زبانوں كا آپس میں مكس ہے اور بھی اس كے علاوہ اور بھی دوسری زبانوں كا مكس ہے تو وہ زبان وجود میں آتی ہے اور اس كا ایک وہ یہ بھی ہے ایک دوسرا پوائنٹ كہ اس كے ساتھ ساتھ لوگوں كی تہذیبیں بھی آپس میں بہت حد تک بدل جاتی ہیں اور مكس ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ایک تہذیب سے دوسری تہذیب میں شامل ہوتی ہیں زبان میں شامل ہوتی ہیں تو یہ ساری اس كی تبدیلیاں ہیں جو زبان كے بدلنے سے واقع ہوتی ہیں